आङो बेरायनो गोसो जायो बेरायनो मोनबायबायबा आंनि खाफालाव आङो शिलङाव थांगौ मानसिफोरा बहुत मानसिफ्रा शिलङाव गुसु आराम थान्दा होननानै बुङो खिन्थायो दै गोग्लैनाय दंनो ओमफ्राय सिनारिफ्राबो मोजां मोजां दंनो बेफोरखौ नायनो लुबैयो आरो बर'नि बर'नि बादै बिसोरनि गाननाय जोमनायफ्रा द्रेसफोरखौ आङो नायनो लुगैयो आरो जानाय लोंनाय बेफोरखौ मा सिस्टेमै बिसोरनि जानाया बेफोरखौ नायहैनो लुगैयो बहुत बेरायहैनो लुगैयो जोंनि जोङो थांबाय बायनो मोनबा गोजान जायगाफोराव एसे माबायदि जायो डेभल'प माबायदि सिनारिफ्रा माबायदि बिसोरनि मश'नफ्रा माबायदि बारहावाफ्रा माबायदि बेफोरखौ एसे नायनो गोसो जायो दा जोङो थांनो मोनैयावसो थायो मानसिफ्रा बुहुत बेरायहैनानै जि मोजां मोजां होननानै खिन्थाफैयो जोंफोरबो बेफोरखौ नायनो हास्थायो नायनो लुगैयो थांनो मोनबाथ' जोंबो थांगौ बेरायगौ माबायदि जोंबो माबानि बागै बिसोरनि बिसोरनि माबाफ्रा बारहावाफ्रा माबायदि बेफोरखौ जों नायनो लुगैयो गरम बोथोराव थांबा गुसुनो थान्दानो दै बोहैनाय अनेक सिनारि मोजां मोजां हाजोनिफ्राय माबाफोरनिफ्राय मोजां मोजां सिनारि दंनो मा दं बेफोरखौ नायनो लुगैयो जोङो हास्थायो माने बेलेग माबायाव जायगायाव बेलेग जायगानि माबाफ्रा माबायदि जों बेफोरखौ मोनथिना मोनबोयो एसे एनैबाबो जों सोलोंना फैनो हायो मोजां गाज्रिफोरखौ मोनथियो माबायदि माबायो बेरायनाय माबानायफ्रा थाब थानायफोर सिस्टेमफोर फोरखौ जोङो एसेबाबो जोङो सोलायबोयो बेनि थाखायनो जोङो बेरायहैनो लुगैयो आरो नाथाय जोङो थांनो हायैनि थाखायसो जोङो बेफोरखौ जोङो आवगायनो हाया जोंफोरनाव रां रुफा गैया नालाय जों बेनि थाखायनो जों बेरायहैनो हाया मानसिफ्रा मालाय गोसो जाबानो मालाय सोरबा एखनबा दार्जिलिंआव थाङो एखनबा माबायाव माबायाव थाङो शिलंआव थाङो दार्जिलिंफ्राव बेबादिनो माबा माबि माने सानराइज माबा राइज दंनो बेफोरखौ मालायफ्रा बेराय हैनानै खिनथायो बेराद मोजां होननानै गुबुन जायगायाव थाङोबा मोजां मोजां बुस्तुफोर नुबोयो नायनोबो मोजां मोनो गोसोफ्राबो मोजां नुबोयो सिनारि बहुद मानसिफ्रा बेरायहैयो बेखौनो जोंबो हास्थायो आरो थांनो मोनोबा जोंबो नायनो लुबैयो बेरायहैनो लुबैयो बेनोसै आरो